हेल्लो हम पटना सॅं बाजि रहल छी घुमै के लिअ हमरा किछु जानकारी लेनाई अहि

हॅं हॅं

हेल्लो हमरा जे छै एम्हर जे छै सुपौल दिस जे छै से अथी छै सेहो मंदिर सब के आओर कहाँदन पता लागल हन आओर जे छै से एतय आओर जे छै मधुबनियोमे सेहो कालियो माता के मंदिर सब सेहो छनि कहाँदन मुहैं पर छै आओर तऽ आओर कोनो एम्हर जे छै मधुबनीमे जे एम्हर जे छथिन से की कहै छै दुर्गाजीके कहाँदन अथीके मन्दिर सब छै जे कहलखिन जे रहै छथिन ओमहर हमर सबहक अपने जानकार सब देखलखिन अय जे ओतो आयब तऽ घुमब लेकिन किछु ओहेन जानकारी नहि देलथि हॅं जे कि हम ओतय घुमै लय जा सकी अहाँके कोनो ओहेन जानकारी मिलय तऽ बताउ ठीक छै रखू आबैय छी त गप्प करै छी